हाए ओला मुंहिंजो नालो निकिता आहे ऐं मां इन सुभाणे असांखे जबलपुर वञिणो आहे असां चारि ॼणा आहियूं असांखे मूंखे ओला बुक करिणी हुई त मूंखे तव्हां ॿुधायो की तव्हां वटि कहिड़ी कहिड़ी गाॾियूं आहिनि अगरि टैक्सी टैक्सी आहे कार आहे जीप आहे जंहिंमें असां सुठे नमूने व वञी सघूं जीअ असांखे सुबुह जो इन हितां छहे वॻे निकिरंदासीं जबलपुर लाइ ऐं पोइ असांखे राति जो नवे वॻे तक वा वापसी करिणी आहे त उन जे करे तव्हां असांखे ॿुधायो त तव्हां वटि कहिड़ी कहिड़ी ॻाॾियूं आहिनि ऐं तव्हांजा छा छा अघु आहिनि ऐं तव्हां पंहिंजे अघु ॿुधाईंदा ऐं जेतिरो थी सघेव त अगरि कुझु घटि करणु घटि करे सघो त असांखे कुझु घटि करे ॿुधाइजो ऐं अगरि तव्हां वटि त न जीप जीप आहे त असां जीप में छा जीअं सुठे नमूने वेंदासीं असांखे कोई दिक़त न थिए अगरि जीअं असां चाहियूं की असांजो सफ़र ॾाढो ई सुठो रहे त उन जे लाइ तव्हां असांखे ॿुधायो त असांजे लाइ कहिड़ी गाॾी सही रहंदी अगरि जीप सही रहंदी त पोइ तव्हां असांजी जीप बुक करे छॾियो